जैसे हम लोग की खेती है हम लोग खेती करते हैं तो जैसे सब्ज़ी का खेती किए या तो कोई भी अन्न का खेती किए तो जैसे अगर पैदाइश बढ़िया नहीं हुआ है यह एक कीटनाशक है उसमें तो हम लोग अपना क्या किए की जैसे गैया भैंस उसका गोबर जो है ला ले जाकर उसमे फेंक देते हैं और फेंक करके उसके बाद छोड़ देते है उसमें तो सूख जाता है और घर का जो राखी है और वह राखी भी ले जाकर राखर फेंक देते हैं उसमें तो उसको जोतवा करके खेत छोड़ देते हैं एक बार और कुछ दिना तक ऐसे पड़ा रहता है फ़िर उसके बाद उसको सिंचाई कर देते है सिंचाई करके छोड़ते है छोड़ने के बाद उसका जब सूख जाता है दस दिन हफ्ता भर तो उसके बाद फ़िर उसको जुतवाते हैं तो आटोमेटिक जो कीटनाशक रहता है वह सब खत्म हो जाता है और फसल भी हम लोगों का अच्छा होता है क्योंकि सारी चीज़ों के कीटनाट कीटनाशक से ही होता है और अगर ज़्यादा उसमें भी कोई दिक्कत है तो हल्का माटी पलटी करवा देते हैं रेनी लेब्लर लगा करके इधर का माटी उधर करवा देते हैं उधर का इधर करवा देते है उसको एकदम एक बार जुतवाने के बाद ऐसे करवाने के बाद फ़िर उसके बाद उस उसको जुतवा करके तो गोबर मिट्टी ही उसी में डालते है और एकदम अच्छा से फसल भी होता है और ज़मीन को भी कोई दिक्कत नही है रसायनिक कीटनाशक मिट्टी को बर्बाद कर रहे है जो कर रहे है क्या आप कोई बदलाव देखा है दूसरे रास्ते क्या है